لکھنؤ ضلع میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں یا قابل ذکر مقامات بھی ہیں قابل ذکر مقامات اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک لکھنؤ میں ہی واقع ہے اور بہت دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسی طریقے سے یا سیاحتی مقامات جیسے امبیڈکر پارک ہے جنیشور پارک ہے بھول بھلیاں ہے اور گھنٹہ گھر ہے اس طرح کی جو سیاحتی مقامات ہیں لوگوں کو دلچسپ بناتی ہے اور خوب دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاریخی مقامات بھی اس طریقے سے کہہ کہہ سکتے ہیں جو بھول بھلیاں بنا ہوا ہے پرانا طرز پر پرانے بادشاہوں کے طرز پر بنا ہوا ہے اور ایک کافی دور دور سے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات کو بتاتے ہیں اور خوب اچھا محسوس کرتے ہیں لکھنؤ کے یہ سیاحتی مقامات کو دیکھ کر اور زائرین جو آتے ہیں وہ ان کو ایک اچھا محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو بادشاہ تھے وہ بھول بھلیاں ہو یا لکھنؤ کا چار باغ ریلوے اسٹیشن ہو یا گھنٹہ گھر ہو یا ٹیلے والی مسجد ہو کس انداز سے بنی ہوئی کیسی خوبصورت اور سب کے دل کو بھاتا ہے یہ چیزیں تمام چیزیں